जय झूलेलाल मां चेंबूर मां थी ॻाल्हायां मां मोदीअ खां पोइ असांजे भारत में चङो ई बदलाव ॾिसण में आयो आहे चेंबूर में ई ॾिसो न केॾा वॾा फ्री वे रस्ता ठही विया आहिनि मोनो रेल ठही वियो आहे मेट्रो रेल ठही वई आहे न त असांखे बसियुनि में धीका खाईंदे खाईंदे वञिणो पवंदो हो पर हाणे असांखे सहुलियतु सां मोनो रेल में फटाफट कम ते पहुंची था वञूं छोकिरियुनि जे लाइ बि केॾी शिक्षा जो आयोजन कई आहे छोकिरियूं बचायो छोकिरियूं बचायो छोकिरियुनि जे लाइ बि ॾाढा सुठा कम करे छॾिया ऐं महिला उद्योगु में बि ॾाढो साथ ॾिनो आहे ॿियो त ऑनलाइन में बि केतिरा कमु थी था वञनि असांजा जी पे था थी वञनि रेलवे जे टिकटूं निकिरी थी वञनि पिकिचरनि जूं टिकटू निकिरी थियूं वञनि माना कहिड़ी बि ॻाल्हि में असांखे लाइन लॻाइणी ई नथी पए सभु असांजे लाइ सभु सुठो ई करे छॾियो आहे मोदी खां पोइ असांजे भारत में चङो ई चङो ई सभु सुधार अची वियो आहे न त त अॼु बैंकियुनि में वञी करे लाइनूं लॻाइणियूं पवंदियूं हुयूं हाणे त पैसा मोबाइल जे रस्ते फटाफट में पहुंची था वञनि मोबाइल में बि ॾाढो सुठो कमु थी वियो आहे न त चैक वञे चेक खणणु वञ लाइन लॻाए पर हाणे त असां लाइ ॾाढो सुठो थी वियो महिला उद्योग में बि जाम सुठा कमु करे छॾियो आहे महिलाउनि खे केॾो साथ ॾिनई छोकिरियुनि जे लाइ फ्री शिक्षा कढी छॾी आहे न त वीचारियूं छोकिरियूं पैसनि जे करे पढ़ंदियूं न हुइयूं माउ पीउ हुननि खे पढ़ाए न सघंदा हुआ ग़रीब माण्हू किथां पढ़ाइण छोकिरियुनि खे जल्दी हुननि जो व्याह करे छॾिंदा हुआ हुननि जी शादी कराए छॾिंदा पर मोदी चई आहे रूल कढी आहे अरिड़हं वीह खां पहिरीं छोकिरियुनि जी शादियूं न करायो हुननि खे पढ़ायो लिखायो हुननि खे पंहिजे पेरनि ते बीहारियो त असांजी देश जी तरक़ी ते छोकिरी पढ़ंदी तॾहिं त देश जी तरक़ी थींदी न मोदी लाइ असांखे ॾाढो नाज़ आहे उन असांजे देश लाइ असांजे भारत लाइ ॾाढा सुठा कम कया आहिनि